हमरा आरके दोहराएके बनलै सएह बढ़िआँ छै

हँ हँ अहाँ आरके नहि बनलै

ओ खुल्ला से नीक

ठीके छै राखू फेर राखैत छी

नहि रोडे आरके बारेमे छै हमरा आरके बढ़िआँ छै इएह टा गड़बड़ छै ने हँ

तबो अपना आरके बढ़िआँ यऽ ठीक छै राखैत छी